ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे देने छै ओहि बुकमे ओकर सीक्वेंसमे कतेक क्वेश्चन एहन छै जकर कि प्रिंटिंगके वजहसँ या तऽ ओकर आंसर गलत छै आ दोसर बात ई छै कि क्वेश्चनके रिपिटेशन बहुत जादा छै मानि लिअऽ सेट ए मऽ जे क्वेश्चन छै ओ सेट बीयोमे छै सेट एफोमे छै तऽ ई चीजकेँ प्रिण्टर कऽ खयाल रखना चाही रहऽ